कृषिमे करलासँ बहुत फाइदा छै आओर अन्न पानिके जे यए आओर कमी होइए परिवारमे कृषि करलासँ ओ अहाँकेँ कमी नहि हैत आओर छै कि नया युवकसभ जे छै अहाँकेँ कृषिपर ओतेक ध्यान जे यए नहि दै छह ओहि ओहि वजहसँ अहाँकेँ आ भारी दिक्क्त होइए आ अपन बिहारमे कोसी क्षेत्रमे कृषिकेँ लए कऽ सरकारो जे यए बहुत अग्रसर यए काम करय लेल चाहैए कृषिमे आओर नया युवक सभकेँ नया तकनीक द्वारा कृषिमे कहैए कि आबै लए काम करबै लेल ताकि काल्हिके दिनमे अहाँके कृषि क्षेत्रमे उन्नति पाबय लेल मिलय आ नया युवकसभ छै कि अभी पढ़ाइ लिखाइपर ध्यान दैए लेकिन कृषि कार्यमे ओतना नहि रहैए जे वजहसँ छै अहाँके खेत तऽ पड़ले रहि जाइए आ कृषि क्षेत्रमे जे छै से आगू नहि बढ़ि पाबैए आ भारत सरकारके द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रमे कृषिके लागि बहुत तरहके योजना चलाबैए जकर कि लाभ मिलैए आ लेकिन नया युवक छै कि ओइपर ध्यान नहि दै छै आओर अच्छा तकनीकसँ भारत सरकारके द्वारा कृषि विभागमे खेतीके लिए योजना बनायल जेतै तऽ नया युवक जे छै से ओहिमे करय लेल चाहतै आ नया युवकसभ छै कि अपन टाइम ज्यादातर कृषिपर नहि दए पाबै छै ओहि वजहसँ कृषि बिहारमे पीछाँ चलल जाइए ग्रामीण क्षेत्रमे भी पीछाँ चलल जाइए आओर ग्रामीण क्षेत्रके युवक जे छै ओकरा ओतना जानकारी नहि यए कि किसी कृषि कि किसानके जे छै से की महत्व छै खेती करलासँ हमरा की महत्व छै खेती करलासँ हमरा काल्हिके दिनमे अपन देशके अनाज उपलब्ध करा सकै छियै एहि चीजके महत्वे नहि समझैए आ भारत सरकार तऽ युवक सभके लिए बहुत तरहके बात राखै छै योजनाके थ्रू एन जी ओ के थ्रू एहि चीजकेँ समझना चाही आ सभसँ बड़ी बात छै कि ग्रामीण क्षेत्रमे खास कए कऽ मधेपुरा जिलामे कृषिमे कुर्सी जे यए ई बहुत क्षति पहुँचाबैए युवकसभ बहुत छै कि खेती करै तऽ यए लेकिन अहाँकेँ कोसी बाँध टुटि जायसँ बहुत हानि पहुँचैए तऽ ओहूसँ हिम्मत हारि जाइए सरकारकेँ होना चाही कि कोसी जे एतना हानि पहुँचाबै छै कोसी धार टुटि जायसँ ओ चीजके जे छै रोकथाम करू ताकि नया युवक जे छै खेती करतै तऽ ओकरा कोनो भी तरहके दिक्क्त नहि हुअय ओकर जे मेहनत लागलै ओहिपर हँ कोनो भी तरहके हानि नहि पहुँचय यही सभ बात यए आ हमरा एरिआमे जे यए किसानसभ ज्यादातर आब मक्काके खेती करय लेल चाहैए गेहूँ करय लेल चाहैए धान करय लेल चाहैए एकर आलावा आओर कोनो खेती नहि करैए युवक सभकेँ एहि तरहके कोनो भी योजनाके साथ ट्रेनिंग देत तऽ दोसरो खेती करत ताकि युवक सभके ओहिमे दिलचस्पी बढ़य आ नया युवकके जे छै से नया नया योजनाके थ्रू काम करवयतै कृषि ट्रेनिंग देतै तऽ ओ जे छै अच्छा अच्छा बहुत तरहके फसल उगै छै तऽ ओहिमे जे छै से अपन ओ खेती कृषिके कार्य करत आ आओर भी छै किसान सरकारके द्वारा यदि गेहूँ छै मक्का छै धान छै एकर अलावा आओर भी फसल छै चाहे ओ सबजीके फसल हुअय या आओर भी तरहके फसल छै ओकर यदि योजना बना कऽ बिहार सरकार द्वारा ट्रेनिंग देल जाय नया युवककेँ तऽ ओ फसल उगाबयके लिए ओ अग्रसर रहतै आओर ओहिसँ लाभ भी मिलतै आ नया युवकके एक ही खेती करयमे मोन नहि लागैए